भयण माका एक भयण आसा म्हजी व्हडली भयण आसा ती स्वभावान खूब बरी आसा तें घरांतल्या सोगल्या व्हडल्या मनशां खूब मान दिवन उलयता तें चडशें घरांनूच आसता ताका भायर वचपाक तशें हॉटेलार जेवपाक तसलें ताका आवडना ते सारकें एक संस्कारी भुरगें आसता सादें तशें तेजें आनी म्हाका म्हजो स्वभाव ताज्यापेक्षा खूब डिफटेन्ट आसा म्हाका हॉटेलार जेवपाक वचपाक जिन्स घालपाक तसलें आवडटा